बात ड्रॉइंग की करें तो ड्रॉइंग मेरा बेसिक नॉलेज तो स्कूल से हुआ है स्कूल में मैम टीचर्स हमें सिखाती थी कि ड्रॉइंग को कैसे करना है पहले वो स्टार्टिंग तो हम लोग को शेप बनाना सिखाती कि शेप कैसे बनाना है फिर धीरे धीरे वो हम लोग को आगे बताती थी कि शेप को ख़ुद से बनाओ क्योंकि सेप जब भी बनाते थे किसी चीज़ का सपोर्ट लेते थे लेकिन बाद में वो धीरे धीरे हमें सिखाए कि अपने शेप्स को कैसे बनाओ और सब से पहले उन्होंने सजेसन दिया कि हल्के हाथ से शेप बनाया करो जो भी बनाना है तो मेरी स्टार्टिंग जो ड्रॉइंग पेंटिंग्स की बेसिक लेवल है तो वो मैंने स्कूल से सीखा फिर धीरे धीरे कॉलेज लाइफ़ में भी कॉलेज लाइफ़ में तो वो बढ़ गया उन्होंने मुझे पेंटिंग्स पर सिखाया कि अब तुम्हें पेंसिल के बजाए ड्रॉइंग्स पेन का यूज़ करना है तुम पेन से ड्रॉइंग बनाओगी ना कि पेंसिल से और रही बात किसी कॉलेज कोर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से इस्कूल में ही बेहतर टीचर मिल जाते हैं तो मुझे किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन अगर कुछ भी नया सीखना हो कभी टीचर अप्सेंट हो तो मैंने ज़्यादातर फ़ोन का सहारा लिया तो फ़ोन में भी कुछ आर्टिस्ट हैं जो अपना आर्ट शेयर करते हैं वो भी अपनी सिचुएशन सेयर करते हैं कि किस तरीक़े से आप बनाऍं तो और रही बात लक्ष्य की तो मैंने पेंटिंग के भी लिए आगे कोई कुछ देखा नहीं है बट जब भी मुझे चांस मिलेगा तो मैं अपने लिए अपनी ख़ुद की पेंटिंग बना के अपने घर में बना रखूँगी